खेलों का लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम कोई नया खेल खेलने की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर उस खेल को जीतने के लिए एक सकारात्मक सोच उपस्थित होती है पहले से ही जिसमें हम उस उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं जब हम उस खेल को जीत जाते हैं तब लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तभी हम उस खेल को और भी उत्साह के साथ खेल सकते हैं